آج کے دور میں بہت سارے لوگ زراعت کو ناپسند کر رہے ہیں جو لوگ تھوڑا پڑھ لکھ لیتے ہیں ان کو بھی زراعت میں دلچسپی نہیں رہتی حالانکہ ان کے خاندان کے لوگ ان کے باپ دادا زراعت کا ہی کام کرا کرتے تھے لیکن وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ تو پڑھ لکھ گئے ہیں تو ہم لوگ کو کوئی ضرورت نہیں زراعت کی کہ ہم لوگ زراعت کریں جبکہ ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے زراعت کی اگر ہمارے پاس زراعت نہیں ہوگی تو ہم لوگ کھیتی باڑی نہیں کریں گے تو ہمارے پاس اناج کیسے پیدا ہوگا اور ہم کھائیں گے کیا ہمارے پاس جو دال چاول گیہوں آٹا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اناج کی بدولت ہی ہوتا ہے یا صرف زراعت کی بدولت ہی ہوتا ہے اگر زراعت ہی نہیں رہے گی اور تمام لوگ زراعت کو نہیں کریں گے تو صرف ہمارے لیے پریشانی ہی پریشانی ہوگی اور مہنگائی بڑھ جائے گی جس سے ہمیں بہت پریشانی ہوگی